आङो आंनि फंबायखौ मोजां गोजौ सोलोंथाइ लानो फराय जानायखौ आङो लुबैयो आरो समबादियै फरायनाय आरो मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ फराय जानायखौ आं लुबैयो मानो होन्नानै बुङोबा आथिखालाव सोलोंथाइ नङाबा जोंनि इयुना थांनानै थानाया गोब्राबसै जाय सोलोंथाइखौ मुलुग दरबाराव सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सिनायो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गोबां जायगा आवग्रिनो हायो जेरै गोनोखोयारि आरो बिदिनो गोबां रासायनानिक ब'मा बानायनाय साइनतिस्त जानाय डक्टर इन्जिनियारिं जानाय बायदि बिथिङाव सोलोंथाइया गोबां हेफाजाब होयो बेनिखायनो आं आंनि फंबायफोरखौ आङो जेसेबां हायो एसेबां गोजौ थाखो फारसे गुन गोनां सोलोंथाइ लानायखौ आं लुबैयो मानो होन्नानै बुङोबा सोलोंथाइयानो जों मानसिनि गुदि सोलोंथाइ जोंसो जों गासिबो बिथिंखौ जों मोनदांनो हायो आरो हमदांनो हायो बेनिखायनो आंनि लुबैनाया बेनो जेब्लाबो फरायनाय फारसे जौगालांनांगौ आरो सोलोंथाइखौनो जोङो गुदि बिथा होन्नानै गनायनानै लानांगौ आरो फरायलांबाय थानांगौ आरो इयुनाव जौगा लांनांगौ सोलोंथाइयानो जोंनि समाज दाखांनायाव जौगा होयो आरो हारि दैदेननायावबो खाबु होयो